हॅलो आ फ्लिपकार्ट पणजे ऑफीस न्ही हांवें तुमचे कडेन एक शर्ट ऑर्डर केल्ली जो म्हाका शर्ट टायमार मेळ्ळो आनी तेजी पॅकिंग बिकींग सगळें बरें आशिल्लें पूण जेन्ना तो शर्ट ओपन केलो तेन्ना जो हांवें पिंक कलरचो शर्ट जो ऑर्डर केल्लो तो पिंक कलर नाशिल्लो भितर कलर ऑरेंज आसा सो म्हाका हें सांगपाचें आसा की जेन्ना पिंक कलरचो शर्ट ऑर्डर केला जाल्यार ऑरेंज कलरचो शर्ट कसो येवपाक शकता दुसरें म्हणजें तुमचो जो प्रायजा प्रमाणें जो ब्रँड आसा प्रायज आसा त्या प्रमाणें त्या शर्टाची क्वालिटी पळोवपाक दिसना जी ऑनलायन जेन्ना हाचेर स्क्रिनीचेर जी दिसताली ती जेन्ना हात लावून पळयत जाल्यार कपडो एकदम डिफरेंट आसा जो ऑफलायन जेन्ना आमी शॉपाचेर घेता सेम ब्रँड ताचो कपडो खूब बरो आसता मटेरियल खूब बरें आसता की असो दिसता की तो शर्ट हात लायना फुडें तो देड हजाराचो आसतलो कसो पूण हो शर्ट हात लायत जाल्यार एकदम कमी क्वालिटीचो आसा आनी ह्या प्रायजाक तो शर्ट त्या प्रायजाचो शर्ट असो कसो दिसना तो सो म्हाका हो शर्ट तुमचो जो घेतला तो रिटर्न करपाचो आसा